जरमाना जेह्ड़ा साढ़े ञ्यानें गी अस स्कूल पान्ने होन्ने मेरे स्हाबा कन्नै घट्ट तो घट्ट पंज सौ रपेआ होना चाही दा कि अग्गे जेह्ड़े अध्यापक जेह्ड़े पढ़ा दे ऐं जेह्ड़े ते उनेंगी बी कुश फैदा होना चाही दा ते जेह्ड़ा निक्के कोला निक्का गरीब इंसान ऐ ओह् बी अपने बच्चे गी पढ़ाई सकै ते ओह्दे वास्ते मीं इयै लगदा कि हां भाई इन्ना हारा जेह्ड़ा ऐ पंज सौ रपेआ जेह्ड़ा जरमाना ऐ ञ्यानें दा दाखल करने दा ते ओह् लैना चाही दा भाई इन्ना हारा हां